टू वीलरनि में बाइक हिकिड़ो ॾाढो सुठो साधन आहे बाइक हलाइण में कुझु ॻाल्हियुनि जो ध्यानु रखिणो पवंदो आहे तव्हां लंबे सफ़र में बाइक हलायो था त हुन में तव्हांखे सभु पहिरीं ध्यानु ॾियण जहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जीअं बाइक में सर्विस बराबरि थियलु आहे की न थियलु आहे हुन जा पाट्स वग़ैरह सभु चङी तरह चैक करे सफ़र ते लंबे सफ़र ते पोइ ई निकिरिजे न त किथे रस्ते पंध में तकलीफ़ अचे त ॾुखियो थी पवंदो आहे तव्हांखे टायरनि में हवा बराबरि आहे न आहे ऑयल गाॾी में टाइम टू टाइम चैक चेंज थियलु आहे न आहे गेअर आहे एक्सीलेटर आहे क्लच आहे इहे सभु ॻाल्हियूं ध्यानु रखी करे बाइक जो मैंटेन करे हलंदासीं त बाइक बि इंजन बि सुठो रहंदो ऐं लंबे सफ़र में पाण खे तकलीफ़ बि न ईंदी ॿियों तव्हां मुख्य ॻाल्हियूं जीअं बाइक में ध्यानु रखण जूं हूंदियूं आहिनि गेअर मटण महिल ध्यानु रखिणो पवंदो आहे क्लच टायर सभु बराबरि दॿाइणो पए एक्सीलेटर कहिड़ी जॻह ते केतिरो ॾियणो आहे कीअं घटि करिणो आहे कीअं इहे सभु ॻाल्हियूं चङी तरह ध्यानु रखणियूं पवंदियूं आहिनि न त लंबे सफ़र ते तकलीफ़ बि अचे ऐं थकावट बि थी वञे ऐं मैंटेनेंस बराबरि हूंदो थियलु बाइक में त लंबे सफ़र में पाण खे इहे ॻाल्हियूं तकलीफ़ न ॾींदियूं